शेयर बज़ार के बारे में मैं ये जानता हूँ कि आप उसके बहुत सारे ऐप्प्लिकशन्स भी हैं अपस्टॉक्स ग्रो जिसे हम शेयर मार्केट शेयर बज़ार के बारे में उतार चढ़ाव कौनसी कंपनी के शेयर्स बढ़े हैं कौनसी कंपनी के शेयर्स घटे हैं ये सभी जानकारी अपन ऐप्प्लिकेशन्स के थ्रू पता लगा सकते हैं और हम चाहें तो शेयर बज़ार में इन्वेस्ट कर सकते हैं ऐप्प्लिकेशन्स के थ्रू उसमें अपन इतने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं उसके अंदर मतलब कौनसी कंपनी का शेयर ज़्यादा है उसी कंपनी में लगाएँ पैसे अपने और जिससे हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो और जो भी जो भी शेयर बज़ार के बारे में अभी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके अलग अलग तरह के शेयर्स हैं उन सबका मतलब कौनसी कंपनी ज्यादा शेयर पे रिटर्न दे रही है और कौनसी कंपनी ग्रो कर रही है जो ज़्यादा ग्रो कर रही है कंपनी हम ध्यान रखें कि हम उसी के ऊपर पैसे लगाएँ और अगर हमारा नुकसान हो रहा है तो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट ना करें जिससे हमारा आर्थिक लॉस हो सकता है और क्रिप्टो कर्रेंसीज़ क्रिप्टो कर्रेंसीज़ के बारे में भी हम मोबाइल के अंदर ऐप्प्लिकेशन्स आती हैं जिनके हम बारे में हम जानकारी ले सकतें हैं